मुंहिंजो फे पसंदीदार कलाकारु शाहिद कपूर आहे हूनजी पिकिचरूं ॾाढियूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि ऐं सस्पेंस पिकिचरूं कंदो आहे ऐं हीअंर ई मां हिकु पिकिचरु ॾिठी हुइ कबीर सिंग हुन खां पोइ ॾिठो हुन जी वेब सीरीज़ आइ हुइ हिकु अ ब्लडी डैडी त मां उनमें उन क ॾिसो जो हुन रोल निभायो हुयईं उहो ॾाढो सुठो हुयो मूंखे हूअ ॾाढो वणंदो आहे ऐं गा गाना आतिफ़ असलम जा वणंदा आहिनि आतिफ़ असलम हुनजा गाना ॾाढा सुठा आहिनि मतिलबु चवंदा आहिनि रोइण वारा गाना हूंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं ख़ुशीयुनि वारा गाना हूंदा आहिनि उनमें मूंखे वणंदा आहिनि उनजा गाना